उत्तर प्रदेश में इलाही योजनायूं हलदियूं आहिनि अॼुकल्ह त मां सरकार बेरोज़गारनि खे रोज़गार ॾियनि लाइ इलाही योजनायूं हलाइनि थियूं कल्याण सरकारी योजना स्वास्थ्य देखभाल योजना रोजगार शिक्षा योजना तनिशजा जक्ष इहे सभु इलाही हलन थियूं जंहिंसां इलाही सभिनि खे लाभ मिले थो